आं जेब्ला

बार' फन्द्र' बैसो बे समनिफ्रायनो आं मोसानो जोबोद मोजां मोनोमोन दा आं बै समाव आं बै समनिफ्रायनो आङो जेनेबा गोदो गोदाय जोंहा जोंनि बर' हारियाव बैसागु मोनसे फोरबो रंजा सान दङमोन गोदो बै समावहाय आङो गामि गामि थरखा खाम सिफुं जथा लानानै आङो गोबां गिदिं गिदिं मोसाथिङोमोन थारमाने जोंहा ग्रुप ग्रुप पार्टि दङमोन बे पार्टियाव आङो हिन्जाव महर जानानै सासे हौवा महर जानानै दस जन बार' जन जों सासे आं हिन्जाव जानोसै दख'ना गाननोसै ओमफ्राय सासे सेंग्रा हौवासा जानोसै बिदिनो गामि गामि गामि माइरं बिथिंनानै गोबां दिन आं मोसानाय रंजानाय हुदाखौ खालामबोबाय आरो इसे बिस बायस फसिस बैसो बेफोरबायदि बैसोआवहाय जेनेबा आङो आनसलिक वाइसआवहाय आनसलिकदो थाफानानै गोबां मोसाबाय जेनेबा अरां आनसलिक बा अदालगुरि बा टग्ला हरिसिंगा बिदिनो गोबां गोजान गोजान आनसलिक थांफानानै आङो गोदान मेथाइ बैसागु बेफोरबायदि मेथाइखौ गोबां मोसाबाय आङो आरो आं गोबां क्लासबो मोनबोबाय दा दा बे बैसोआवहालागिनो आं बेबायदि मोसानाय हुदाया दङ आंहा दा बिदिनो गामियावहाय बैसागु जायोबा गोबां रंजायो आङो गोबां मोसायो मेथाइबो खनो दा हमना ला जेनेबा गामियावहाय बिदि बैसागुफोरावहाय आंनि मोसानायखौ नुनानै मानसिफ्रा गोबां बाख्नायोमोन मोजां जादों मोजां जादों होननानै गोबां आयदानि मोसानो रोङोमोन आङो जेनेबा दानि जुगावहाय बैसागुआव बैसागु मेथाइ मोसानाय आरो जिद' नभेम्बरफ्राव गोदो गोदान मेथाइ मोसायोमोन गोदान मेथाइ खनोमोन बै समावबो आङो गोबां इन्थारेस लाना रंजाबाय मेथाइ खनबोबाय आरो दा आरो आनसलिकआव हाबनानै आङो

माबा बारदै सिख्ला मोसानाय बागुरुमबा मोसानाय रोनसोनद्रि मोसानाय सयथ्रालि मोसानाय ओ दावस्रि देलाय मोसानाय आरो खुजिमा फनाय मोसानाय गानदावला बोननाय मोसानाय गोबां अथ्र'था आयदाखौ आं मोसाबोबाय थारमाने जोंहा आंखौ लानानै आङो मोनसे ग्रुप दानायमोन दामनाय देनाय लाफानानै मोसानाय गोबां माबा लानानै आं बेखौ गथाय फोरोंनानै आं गामियावहाय गोबां नाम खामबाय गुबुन गुबुन जागायावहा आं बिदिनो पार्टिखौ लानानै गोबां मोसाहैनानै आङो दिनथिफुंबाय गोबां मानसिफ्रा बाख्नायबाय बिदिनो आंनि मोसानायखौ मोजां नुनानै सम सम बिदिनो लिंहरोमोन बेयाव थाङै थाङै आङो गोबां मोसायोमोन दा दासिमहालागै आंहा मोसानाय हुदाया आंनियावहाय गोबां माने दङ दा बे गोबां मोसाबाय थायो आङो दा बैसो आंहा था सिक्सटि फाइभ बैसो जालाय लांबाय थेवबो आंहा मोसानाय हुदाया दङ दा आं गोबां उत्सबआवहाय जुदा जुदा उत्सबआवहाय आं मोसानो मोनबाय थायो बिदिनो बोसोरे बोसोरे फांसन खुङो बैसागु बहाबा बबेबा उत्सब गिदिर गिदिर उत्सब फाथियो फालियो बेयावबो थांनानै आं दासिमबो मोसायो आरो आंनि देहाया जेसेबां एसे कारहा थागोन इसेबांहालागि आं मोसानो गोसो खालामगोन

गामिफोरावबो बोसोरावनो दसथा फनद्र'था ओरैबायदि हाबा खुङो गामियावहाय बेयावबो गोबां मोसानानै आङो सोबनिसाय साबसिन मोसानानै आङो दिन्थिफुङो आरो मानसिफ्रा गोबां आखाइ खबो बाख्नायो आंखौ मोसानाया मोजां जायो बिनिया होननानै दस जन बार' जन मोसाबाबो आंनि मोसानायखौ नुनानै बिनिया साबसिन जादों होननानै गोबां मानसिफ्रा बाखनायो बे रोखोमनि

आं दिनैसिम मोसागासिनो दङ आरो मोसाबाय थागोन जेब्ला आंनि आथिं आखाइया रबा बैसोआ रबा होमब्लासिमलागि आंहा मोसानायनि मोनसे थांखि दङ आं इसोरा अनोब्ला आं मोसानायखौ बोराइ समहालागि नागारा आंहा गोबां इन्थारेस दङ मोसानायावहाय

दा गोबां आयदा मोसाबोबाय बिदिनो समजों लोगोसे फैबाय थादों दासिमबो आं मोसानायखौ गारा मोसाबायानो थागोन होननानै आंहा गोसोआवहाय थांखि दङ